हमरा सबके इलाका मे कोनो जल संग्रह आओर धार आओर झील नहि छै हमसब ग्रामीण क्षेत्र के मिथिला मे रहै छी आओर एहि क्षेत्र मे जे छै से ओहन कोनो झील के व्यवस्था नहि छै लेकिन हँ हमरा सबके हर गाँव मे जे छै से तालाब के व्यवस्था कयल गेल छै तालाब मे जे छै से बढ़िऑं बढिऑं नाव सब सेहो रहै छै आओर तालाब के हमसब नियमित साफ सफा करबै छी जाहि सऽ मच्छर के जे छै से कोनो समस्या नहि भऽ पबै नहि कोनो जंगली कीड़ा तीड़ा नहि आबि सकै आओर मच्छर सऽ जे छै भयानक बीमारी सब उत्पन्न होइ छै तऽ हमरा सबके जे छै से ओ जे जल जमाव जे हमसब तालाब मे रखै छियै ओहि सऽ खेती सेहो भऽ जाइ छै आओर समय समय पर पानि सेहो होइ छै माल जाल के स्नान सेहो करबा सकै छियै तऽ ओकर साफ सफाइ पर जे छै से सरकारो किछु फंडिंग दै छथिन तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर लेकिन हमसब जे छै से खास कऽ कऽ बिशेष ध्यान रखै छियै ओहिके आओर पर्यटक सब सेहो अबै छथिन तऽ मनमोहक दृश्य लगै छै हमरा गाँव मे जे एगो तालाब छै देखबै तऽ बहुत भयानक छै जेना ओ हुनकर नाम छै भनसारि छै एगो बड़ी पोखरि छथिन तऽ एहने तऽ एहने तऽ बड़का बड़का पोखरि सब छै हरेक इलाका मे आओर ग्रामीण क्षेत्र छै ओहिमे जे छै से झील कहाँ से एतै ओ सब तऽ पहाड़ी क्षेत्र सबमे रहै छै लेकिन हमरा सबके क्षेत्र मे बढिऑं पर्यटक सब अबै छथिन ग्रामीण इलाका मे आओर बहुत मनभावक लगैत रहै छै आओर बाढ़ि के समय मे जे छै से पहिले जे छै से बाढ़ि अबै छलैया तऽ हमसब जे छै से बाँध बन्हा गेलैया आब तऽ बाढ़ि के समस्ये खतम भऽ गेलैया गर्मी के टाइममे अगर तालाब मे पानि अछि तऽ लोकसब स्नान करै छथिन आओर जाड़ के समयमे नावके सवारी केलहुॅं लेकिन मच्छर जे पानि सऽ जे रहै छै तऽ ओहिमे बार बार जे छै से हमसब जंगल सबके साफ करबाबै छियै आओर क्षेत्र मे जे छै मच्छर के प्रकोप कम भऽ जाइ छै तऽ जतेक भी लोग जे जल संग्रह करै छथिन तऽ नियमित साफ सफाइ के साथ मे हुनका सबके करबाक चाही